खाना बनबय घरी मे लोहिया के उपयोग करै छियै बनाबैत काल काल ओकर बाद जे छै डेकची के उपयोग करै छियै जाहिमे चावल भात बनबै छियै कुकरके उपयोग करै छियै जयमे दालि दालि बनबै छियै ओकरबाद जे छै लोहिया के उपयोग भुजिया बनबै मे करै छियै सब्जी भी बनबै छियै ओहो मे करै छियै ओकरबाद जे छै मीट मछली बनबै छियै ओहो मे करै छियै कटोरी के उपयोग करै छियै जे जेना की कहै छै सब्जी उब्जी दै के छै तऽ कटोरी के उपयोग केलहुॅं आओर दोसर बात जे छै ई सब चीज जे छै बनबै घरी मे हर चीज के उपयोग करल जाइ छै आ बरतन बाल्टी के पानि युज करै के लिए करै छियै लोटा पानि पियै खातीर उपयोग करै छियै गिलास पानि पियै के लिए उपयोग करै छियै चम्मच दही खाय के लेल उपयोग करै छियै ओकरबाद जे छै बाल्टी नाहाबय के लिए भी उपयोग करै छियै आओर की कहै छै थाली खाना खाइ छियै ओहिमे हर चीज खाना खाय घरी मे उपयोग करै छियै थालीके तकरबाद जे छै एहि सब छै जकर उपयोग करै छियै ओकरबाद सारा चीज बर्तन लोहिया कुकर पतेला दूध अउटै के लिए पतेला के यूज करै छियै जे की दुध अउटै के लिए ही ओ अथी कायल छै चाय छानै छियै सस्पेनमे चाय ओकरबाद चाय बनबै छियै सस्पेनमे छानै छियै छकनी आबै छै चाय छकय वला ओहिमे छानै छियै ओकरबाद छै एहि सब चीज छै